मेरे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती ये आयी थी कि मुझे सब्जेक्ट लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी जब मैं कॉलेज की पढाई करना स्टार्ट कर दिया था मैंने जब मैं ट्वेल्थ पास आउट हुई तब मेरे सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आई और मैं सब्जेक्ट चूज करने में फिर थोड़ी कंफ्यूज हो गयी तब मेरी बहनों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुझे जिस फील्ड में इंटरेस्ट है जिस क्षेत्र में तुझे इंटरेस्ट है तू उसी क्षेत्र में आगे बढ़ और यहाँ उसी क्षेत्र में पढाई जारी रख ताकि आगे जाकर तुझे और सुविधा हो और अच्छे से तुम पढाई कर सको